ॿ फरवरी ॿ ॿ हज़ार अरिड़हं पंज पंज मई ॿ हज़ार वीह सत सत अप्रेल उणिवीह सौ पंजेतालीह वीह वीह अक्टूबर उणिवीह सौ उणिवीह सौ असीं पंजवीह पंजवीह डिसंबर ॿ हज़ार ॾह